हांव शिक्षकाच्या क्षेत्रान आशिल्ल्या कारणान अनेकशीं पुस्तकां हीं म्हाका वाचचींच पडटात ती प्रत्येकाक वाचपाकूच जाय त्या पुस्तकांतल्यान आमकां खूब ज्ञान मेळटा तशेंच अनुभव मेळटा आनी तितूंतल्यान आमकां जें कितें मेळटा तें आमी भुरग्यां पर्यंत बऱ्या तरेन पावों शकता तितूंतल्यान आमचे विचार जे आसा ते आमच्या विचारांक एक उत्तेजीत अशें पुस्तकांतल्यान आमकां उत्तेजीत अशें जावपाक मेळटा आणी तितूंतल्यान आमकां वेगवेगळो अनुभव मेळटा मागीर कसलो कसलो समाज आसा इतर बाकीच्या गोष्टीं बद्दल आमकां बरें तरेन कळटा आनी अशी हांयेंन खुबशीं पुस्तकां वाचलां तीं म्हणजे विजय तेंडुलकराची जर आमी विजय तेंडुलकर जर आमी घेयत जाल्यार ह्या लेखकांची सुद्दां तेंच्यानी नाटक चड बरयलां आनी ते म्हणजे शांतत कोर्ट चालू चालू आहे हेजेर कोंकणीन सुद्दां आसा तेंचे अनुवाद अनुवादीत बुकां आसा तशेंच मराठीन सुद्दां आसा तर तेची पाचवी अशी पाखरे येती मागीर घाशीराम कोतवाल गिधाडे अशे वेगवेगळें नाटकां तेंच्यांनी बरयलां तर हांवेंन नाटकां तशेंच नाटकां कादंबरी कथा हें सगळें तरेचें साहित्य प्रकार म्हाका वाचपाक आवडटा आनी चडशें म्हाका आवडटा ते म्हणजे कादंबरी आनी नाटक आनी हितूंतलें म्हाका जर आमी जर विजय तेंडुलकराचें जर पयत जर तो त्या लेखकाचे तेंच्यांनी अनेक तरेचीं चडशीं स्त्रियांचेर कितें अत्याचार जाल्ले तेंचें कशे सोंशण जालां ह्या विशयाचेर तांणी चडशें बरयलां आनी तितूंनचें जर तेंचें जर बूक घेयत म्हणजे कमला कमला जर घेयत जाल्यार तेचेर अनुवादीत मराठीन सुद्दां अनुवादीत तेंचें कमला हें बूक नाटक येयलां तशेंच तेंचें एक फिल्म सुद्दां जालां आनी तें जर आमी पयत जाल्यार बऱ्या तरेन अनुवादीत जावन सुद्दां मराठीन सुद्दां बऱ्या तरेन अनुवादीत जावन जी कितें स्टोरी आसा तश्शी आसा तितून सुद्दां तर तें आमी बूक घेयत आनी तितून जर आमी पयत जाल्यार स्त्रियांचेर एक कमला ही जी व्यक्ती आसा तिजेर कशें तरेन अन्याय जाल्लो ती गांवा कडची आसलेली आसता मागीर तेका तो पत्रकार घेवन येता आनी तिच्या मनाचो कांयच विचार करनासतना तिका कशे तरेन तो वागणूक दिता तिका कशे तरेन पार्टीन व्हरोन मागीर तिजी कशी ते एक म्हणजे तिज्या तिज्या भावनांचें कांयच थंय तो विचार करिना म्हणजे लोक कशें आसता आनी स्त्रियां बद्दल तेंची कितें दृश्टीकोन कितें आसता ते तितूंतल्यान कळटा म्हणजे सगळेच लोक बऱ्या आसतात किंवां ते सगळ्या बद्दलूच बरें चिंतता अशें आसना तर त्या त्या कमला ही एक गांवांतली बाई आसून तिच्या मनस्थितीचो थंय कोणूच विचार करना तर त्या पत्रकाराची जी बायल आसता ती एकटीच तिजो तिच्या मनाचो विचार करता की बाबा तिका कशें दिसतलें जर अशें जर सगले लोक तिच्या कडेन वागले जाल्यार कितें जातलें आनी ती एक वस्तू कशी म्हणजे तेजी बायल जी आसता तो लेखक जो जशें कितें सांगता तशें तीं वागता तेणेंन कितें म्हणटा तेंच ती आयकता तर तशें जेन्ना वागता तेन्ना तिच्या मनस्थितीचो तिजो तिजी कितें मनस्थिती आसा म्हणजे ती फक्त घरान रावून एक हावज वायफ सारकी रावता आनी भायलें तिका कांयच संबंद ना मागीर ही जी आसा कमला तिका पयशे दिवन विकत हाडलेलें आसता गांवां कडल्यान तर तिचेर मगाीर कशें तरेन अन्याय जाता अशेंच इतर सुद्दां स्त्रियांचेर विजय तेंडुलकर ह्या लेखकान अनेकशी अशीं बुकां बरयलेलीं आसा हांव चडशें म्हाका मराठीन बुकां वाचपाक आवडटा सो हांवेंन चडशें मराठी बुकां वाचल्या आनी एक म्हणजे पुस्तक पुस्तकाचे वाचपाचे क्लबान जोडल्यात म्हणजे हय हांव जोडलां आनी आमी हांव एक शिक्षकाच्या क्षेत्रान आसल्या कारणान हांवेंन पणजे सेंट्रल लायब्ररीन सुद्दां म्हाजें लायब्ररी कार्ड आसा आनी आमचे माशेलान हांव माशेलान रावतां सो थंय सुद्दां म्हाजें लायब्ररी कार्ड आसा आनी थंयच्यान हांव वेगवेगळी बुकां हाडून वाचीत आसतां आनी म्हाका आवडलेले बूक म्हणजे शिवराम कारंत हेजें अनुवादीत बूक आसा अशी धरतीची माया तर त्या बुकांतल्यान सुद्दां म्हाका खुबशें विचारांक उत्तेजीत करता म्हणजे कितें तर तितून ग्रामीण कथा आसा आनी ग्रामीण कथा आसल्या कारणान ग्राम गांवांतलो कसो कितें वातावरण आसा गांवांन कशें कितें लोक रावता ते बारीक बारीक गजाली कितलें महत्व दिता किंवां बारीक बारीक गजाली खातीर तेंकां कितले त्रास सहन करचे पडटा आतां आमी आमकां कितेंय बी अशें घेवपाक जाय इजिली आमी घेवूं शकता किंवां आमची फॅमिली बॅकग्रांवड आमची बरी आसल्या कारणान आमी ती इजिली घेवंक शकता आमी इजिली बऱ्या तरेन रावंक शकता तीन टायमचें जेवण आमकां इजिली मेळटा पण त्या ग्रामीण भागान तेंकां सादें एक टायमचें सुद्दां जेवण मेळपाक कितले कठीण आसता मागीर तो ब्राह्मण आसल्या कारणान तेच्या म्हणजे तो जेन्ना खंय तरी वचून जेन्ना हाडटलो घरान कितें तरी कमोवन कमोवन हाडटलो तेन्ना तेंकां तें कितें तरी मेयटलें आनी तेंकां तेंच्या फॅमिलीक कितें खावपाक अन्न मेयटलें म्हणून आसा मागीर शेत जर करपाचें आसल्यार सुद्दां तो ब्राह्मण आसल्या कारणान तो भायर वचून कितें पुजा करून तशें बी कितें करून हाडटालो तर घरान सगलें एका बायलेक तिकाच सगळें त्रास सहन करचे पडटा तिका सगळें आपूण स्वता शेतान वचून तिका काम करून मागीर कितें तें मेयटलें तें तिका खावचें पडटा सो तितून सुद्दां त्या स्त्रियांचेर कितलो अन्य अन्याय जालेलो आसा मागीर तशेंच पयलींच्या काळान प्रतिव्रता किंवां जी विधवा बी बायल आसता तेंच्यांनी कशें कितें पाळलेलें आसता तेंकां कितलें रेस्ट्रिकशन आसता तें सुद्दां तितून अशी धरतीची माया ह्या बुकान सगळें मांडून दवरलेलें आसा तर हितूंतल्यान आमकां खूब कितें कळटा आनी तशेंत शेत शेता बद्दल सुद्दां आनी अनेक माहिती तितून दिल्लेली आसा आनी फुडें जर आमी पयत जाल्यार तो एक भुरगो तिका जो जाता तेका कितले फुडें सोंसचें पडटा मागीर तो पयलो जो एक चेडो आसता तो भायर वचून कसो दुसऱ्या चुकीच्या मार्गाक वयता आनी मागीर कसो तेजो परिणाम जाता भायर आपूण शिकपाक वयता म्हणून भायर वचून आपलो भुरगो बरो शिकून एक बरो दोतोर जावचो म्हणून ती तेका धाडटा भायर पण कितें जाता तर तो दुसऱ्या वेगळ्या चुकीच्या मार्गाक लागता आनी सोरो पिवप असलें बी करता आनी तेका लागून कितें जाता तर हांगा हेजी फॅमिली बरो आपलो भुरगो शिकचो म्हणून तेका बरें पयशे पयशे धाडून बरो शिकचो म्हणून बरें तेका प्रेरणा दिता पण हो तेजो चुकीचो फायदो घेवन एक वेगळ्याच मार्गाक वयता आनी मागीर फुडें जेन्ना तेका हो मागीर इतर स्त्रियां वांगडा सुद्दां लफडीं करप तसलें सुद्दां करता सो हो जेन्ना मागीर येता तेन्ना तेजें जेन्ना लग्न करून दिता तेन्ना तेज्या बायलेक ह्या हेजो परिणाम कसो तेज्या दुसऱ्या बायलेचे म्हणजे त्या बायलेचेर कसो परिणाम जाता तेज्या बायलेचेर तो ते सुद्दां तितून दिल्लें आसा सो हेका लागून तिजेर कितलो परिणाम जाता पण तरी ती सगलें सोंसून आपल्या चेड्याक बऱ्या बशेन परत फुडें तेका बरें तरेन शिक्षण दिवन फुडें व्हरता आनी लास्ट कितें जाता तर तो चेडो जो आसा तो बरो एक शिकोन सारक्या बऱ्या मार्गाचेर शिकोन तो मागीर एक बरो शिक्षक जाता आनी हें सगळें करपाक तिच्या स्वताच्या तिच्या बापायन तेका सगली मदत केल्ली आसा सो अशें अनेक जे आमचे विचार जे आसा तितूंतल्यान आमकां एक एक वेगळो दृश्टीकोण असो ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां मेळटा आनी तेका लागून पुस्तक जेन्ना आमी वाचतात तेन्ना एक वेगळो अनुभव आमकां मेळटा आनी आमचे विचार तितूंतल्यान एक विचारान वेगळी दिशा मेळटा आनी एक बूक म्हटल्यार पुस्तक जर आमी आसा तें म्हणजे पांडुरंग फळदेसाय हेंचें काणी काणी कोतवा पयलींच्या काळान कितें आशिल्लें तर आतां जशें आमी आतां जशें आमी मोबायल घेवन बसता पण पयलींचे लोक कितें तर बुकां घेवन वाचताले काणयो सांगताले तर अशीच मौखीक काणी आसा म्हणजे एकामेका कडल्यान जे आमी जे तोंडान एकामेकाक सांगता तेका मौखीक म्हणटा तर त्यो काणी सगल्यो संकलन केल्यार एका बुकान त्या बुकाचेच नांव काणी काणी कोतवा ती सुद्दां खुबश्यो काणयो आसा त्यो सुद्दा बूक बरो आसा म्हणजे एक मौखीक कथा ज्यो आसा त्यो तितूंतल्यान सगल्यो बरोवन दवरल्या जेणे करून त्यो सगळ्यो आमकां एका पिडी कडल्यान बाकीच्या फुडच्या पिडीक सुद्दां मेळटले